में इक पैंट लैती ओह् बड़ी शैल थी पैंट कलर बी बड़ा प्यारा हा ओह् मिगी बड़ी गै ज्यादा पसंद आई ते मेरा मन करा दा हा कि में इक दो होर लैं अपनी स्हेलियें बी दस्सां उंदे आस्तै बी खरीदां उ'नेंगी बी आक्खां कि आओ चलो उस दकान पर चलो उद्धरा लैन्ने आं ओह् बड़ा स्हेई मतलब कि शापकीपर ऐ बड़ा स्हेई प्रोडक्ट दिंदा ओह् मेरा फस्ट ऐक्सपिरियंस था कि मतलब में जेह्ड़ा ओह् पैंट खरीदी ऐ ओह्दे कोला पैह्ले में कदें नी ही खरीदी दी ते एह् पैंट खरीदी में मिगी बड़ी पसंद आई हून अज्जकल अग्गें कोई बी में कोई कम्म करगी पर मतलब कोई बी चीज़ खरीदने आस्तै जाह्गी ते ओह् मेरा फस्ट ऐक्सपिरियंस होना कि नेईं में शैल लैती मेरे अपने दिलै बिच्च शैल मतलब कि पूरा फूली काफिडैंस होई जाना कि हां नेईं एह् स्हेई चीज़ ऐ में स्हेई खरीदी दा पाजिटव ऐक्सपिरियंस होई गेआ में दिमागै च कि हां भाई में एह् चीज़ खरीदी दी ऐ पैंट बोह्त अच्छी ऐ बड़ा अच्छा कपड़ा ऐ ओह्दा कोई बुर बगैरा उसी कोई कुछ नी आई ऐ मंकी वाश ऐ जियां वाश करियै ओल्लै तुस लाऊ उड़ो तुस कोई प्राब्लम नी ऐ उसी